जीअं मुंहिंजी हाणे शादी थी शादी हुई मतिलबु त मां शादी में मतिलबु सभु ऑनलाइन प्रॉडक्ट घुराया हुआ त सुठो निकितो हुओ जीअं मेकअप घुरायो मेकअप में लिपिस्टिक मतिलबु क्रीमियूं फेयरन लवली सब कुछ घुरायो त उओ जाम सुठो निकितो हुओ मुंहिंजो हाणे मतिलबु मुंहिंजी स्किन सेंसिटिव आहे त मां मतिलबु मां हाणे त कुझु इशू न थियो कुझु प्रॉब्लम न थी हुई अने इन ऑनलाइन प्रोडक्ट सुठा निकिता मतिलबु ऑनलाइन प्रोडक्ट मतिलबु असां वठी सघंदा आहियूं असां ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेस करे सघदा आयूं सुठो हूंदो आ उओ शै मतलब मुजी सब सुठो निकतो हुयो उअ कोई बि तकलीफ़ न आई कुझु प्रॉब्लम न थी सभु सुठो आहियो सुठी सभु शयूं आहियूं हुयूं